हाणे मां वेझिड़ाईअ में पंहिंजो घरु चैंज कयो हुन में मां कुझु सामान घुराया जंहिं में मां ऑनलाइन सोफ़ा घुरायो मुंहिंजे साहेड़ीअ चयो त हिन कंम्पनी जो सोफ़ा तमामु सुठो अथई सो मां हुनजे चये ते घुरायो पहिरीं त उहो सोफ़ा ॾाढो वणियो जंहिंजी क़ीमत बि पंज़ाह हज़ार चङो ठीकु आहे उहो बि मां घुरायो पर सुठो लगो पहिरीं पहिरीं पर थोरे थोरे टाइम खां पोइ जीअं जीअं ॾींहं गुज़रंदा विया इहो सोफ़ा ढिलो थींदो वियो आवाज़ु कंदो रहियो हुनजो कपिड़ो बि ईंअ मेरो मेरो पियो लॻे मिटी पेई अटकी वञे जेको सफ़ा करण में जाम तकलीफ़ थी थिए हाणे मां हुनखे रोज़ पेई साफ़ु कया पर मज़ो नथो अचे